हाँ मैं बिजली के एक खतरों से कुछ खतरों से अवगत हूँ जिस में से एक कुछ समय पहले मैंने देखा कि एक पार्टी में मैं थी जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक दम से एक सॉर्ट सर्केट हुआ जो बच जो बरसता तो वहाँ काफ़ी लोग थे जिनकी जान को ख़तरा था तो मैं इसके लिए यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बिजली से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या फिर आप कोई बायरिंग का काम कर रहे हें तो एक दम सतर्क हो के करें क्योंकि और देखें कि आप कहाँ से क्या बायर निकाल रहे हैं उसको कैसे रख रहे हैं क्योंकि काफ़ी घर में बच्चे होते हैं बड़े होते हैं जो नहीं देख पाते हैं और थोड़ा सा भी कुछ भी साॅर्ट सर्किट जैसी चीज़ें होती हैं और वो अगर बड़ी होती हैं तो बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है सब की जान को भी और घर में भी कुछ भी हो सकता है तो हाँ आप बिजली से संबंधित कोई भी काम करते वक़्त या फिर बायरिंग वग़ैरह का काम करते वक़्त पूरी सतर्कता के साथ वो काम करें